हॅलो ना गे बाये आमचो श्रावण आसलो न्हू म्हण आमी येवंक ना एक म्हयनो जालो श्रावण आमी नुस्तें खायना त्या खतीर आमी येवंक ना ना ना आम कसले नुस्तें आसा तुमचे कडेन इस्वण ना हय ते बारीक बीन ना मुगो कसो दिलो तर तो हय आनी सगळे नुस्तें म्हारग तर आनी बांगडे खावन खावन विट येयल्या हय आनी सांग कितें आसा ते कशे पळोवया आतां कितें सवाय आसा बांगडे खावन खावन विट येयल्या तिसऱ्यो खावंक जायना न्ही त्यो चड तिसऱ्यो खावपाक जायना शिणाण्सयो कश्यो दिल्यो तर हय सगळ्यां कडेन तिच त्याच तरेन विकतात न्हू सेम पयशें हय आतां एक काम कर तूं ताल्ले दी म्हाका आसा मगे ताल्ले शंबर रुपयाचे ताल्ले दी आनी लेपो कसल्यो हां त्यो मोट्यो काय बारीक मोट्यो ना आं दी बारीक जाल्यार बारीक दोनशें रुपयाचे दी आनी शंबर रुपयाचे ताल्ले दी आं हे घे पयशें चल तर बरें आं बरें